योगा करने से हम अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं और कोई मानसिक तनाव नहीं रहता है बहुत रिलीव महसूस करते हैं जो चीज सोचते हैं वो पूरा होता है कभी निगेटिव नहीं रह हुआ है और योगा से हमको बहुत से सारे फायदे मिले हैं योगा करने से हम जो है मानसिक तनाव तो एकदम नहीं रहता है और शरीर मेरा जो है एकदम चंचल रहता है और इसमें जो है कहीं दौड़ना होता है या कुछ कोई कार्य करना है करना होता है तो भी हम लोग ऊ लोगों के शरीर के अंदर चंचलता बनी रहती है योगा से मुझे ही फायदा है कभी साइकिल से जाना होता है तो हम लोगों को थकान महसूस नहीं होती है अगर बाई चांस कभी थोड़ बहुत महसूस होगी तो थोड़ा तुरंत हम योगा के माध्यम से अपने शरीर को योगा के रूप कर लेते हैं फिर जो है मुझे रिलीव मिल जाता है और मानसिक तनाव तो एकदम बिल्कुल नहीं रहता है